औ सेन्देलालाय दंनायालाय दङ ओमफ्राय हौवाफोरनिबो दं हिनजावफोरनिबो दं नोंनोबा माबायदिखौ नांगौ बेसेबां बेसेबां दामनि माने दामालाय बिदिनो सेन्देल नायै सेन्देल दुयस' आरायस' थिनस' सारिस' फासस' बिदि दं आरो मोजाङालाय मोजां मोजां मोजां कुवालिटिखौ लाबोदों लाबोनायालाय ए नों लांफैगोन औ बिदिब्लालाय गाबोन लांफैदो नोंनोबा सेन्देलालाय मोजां गोजामोन मोजाङालाय

दङ दंनायालाय हाजार बार'स'सिम दं औ मोजाङालाय मोजां नोंबा बेसे नोंबा बेसेबां नाम्बार गानो सेन्देलखौबा साट नाम्बार साट नाम्बारालाय दङ दंनायालाय

औ दे लांफैदो फैब्लानो जाबाय गाबोन दे दोननोसै दे होनब्ला औ दे फ'न खालामनानै फैब्लानो जाबाय औ दे